जी हाँ मैं अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरीके से उन मौसमों में मनोरंजन करता हूँ जैसे गर्मियों के मौसम में हमारे घर में पापड़ बनाए जाता है एवं पापड़ के साथ साथ गर्मियों के मौसम में हम अपने गांव की और जाते है और वहाँ गाँव में जाकर आम को तोड़ना आम का रस निकालना एवं आम का आचार भी बनाया जाता हैं ऐसे बहुत सारी गर्मियों में हम लोग गतिविधियाँ करते हैं शाम के समय में छतों पे जाना तालाबों के किनारे जाना वहाँ दोस्तों के साथ खेलना हमें बहुत ही अच्छा लगता हैं एवं सर्दियों के मौसम में हम रोज सुबह सुबह जब प्रातः काल आठ बजे उठते हैं तब हम हमेशा मंदिर की और जाया करते हैं क्योंकि मंदिर की ओर जाने से हमारा टहलना भी हो जाता है और हमें माता रानी के दर्शन भी मिल जाते हैं